हाँ इन इलाकों में जो छात्र हैं जो स्कूलों में वह दौड़ लगाते हैं उनमें भी वह भाग लेते हैं जो दौड़ की जो रनिंग प्रतियोगिता होती है उनमें भी स्कूल के जो छात्र हैं वह अच्छे से भाग लेते हैं बढ़ चढ़ कर और दौड़ लगाने में यह मशगूल भी होते हैं क्योंकि दौड़ लगाने से जो छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है उनको बहुत ही अच्छे मदद मिलती है दौड़ लगाने से यही और इसमें भी कई प्रतियोगिताएँ भी होती है इसके ऊपर तो हम उसके उसमें हम हमें कुछ इनाम भी मिलती है इस प्रकार से भी हम उनमें कई बच्चे हैं जो स्कूल के छात्र हैं कई भाग लेते हैं और उसमें यह सबसे अच्छा और स्वास्थय को भी सबसे अच्छा रखने के लिए अच्छा साधन है एक तो इस तरह से उसमें कई छात्र हैं वह भाग भी लेते हैं जिससे हमें दौड़ लगाने से हमारे शरीर का एक पसीना बाहर निकल जाता है तो शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ और फिट रहता है इससे और जो पेट की चर्बी है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है तो इससे भी हमारा जो शरीर है जो स्वास्थय है बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहता है बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं इसलिए मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो रनिंग वर्कआउट है वह क प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए इससे यो स्वास्थय के लिए बहुत ही लाभदायक है और अच्छा भी रहता है इसलिए मैं भी कर इसको अच्छे से करता हूँ